तकनीकि जे पूरा विश्वमे बहुत जादा बढ़ि रहल अछि आओर लागि रहल यऽ इंसानने अपन पूरा जीवन तकनीकेपर तकनीकेपर आश्रित भए गेलथि हँ ओ अपन हर काम चाहे दैनिक जीवनके काम होइ शिक्षासँ जुड़ल होइ घरेलू काम होइ जे होइ ओ हर काम अपन तकनीकके द्वारा करय छथिन इन्टरनेट जे इन्टरनेट यऽ ओ इन्टरनेटके द्वारा इंसान बहुत चीज नया नया सीख रहल यऽ आओर बहुत जादा देश विदेशके जानकारी राखइए न्यूजके ऑपरेट राखइए मतलब हर चीजसँ ओ परिचित रहइए जेनाकि इन्टरनेट नेट नइ होइके कारण लोकके पता नहि चलय छलै जे हमर घरसँ बाहर या देश या विदेशमे की भए रहल छै आओर ओ अपरिचित रहि जाइ छलथि लेकिन आब ओ बात नहि छै आब इंसानके सेकेण्ड सेकेण्डके खबर आबैत रहइए आओर खबर आबयके मतलब बस ई नइ छै हमरा तऽ एगो जानकारी याद यऽ जानकारीके साथ ओ इंसान ओइ चीजमे सहयोग दै यऽ अऽ ओ चीजके समझइए आओर ओ अपन ज्ञानके बढ़ाबय यऽ सहयोग देलासँ देशके विकास करय यऽ आओर जे हमरा ख्यालसँ इन्टरनेट नऽ देशके लेल या विदेशके लेल बहुत जादा जरूरी छलै जे अभी हर गाँव गाँव तक आदमीके मिल पाबइए आओर एकर सदुपयोग बहुत आदमी करइए लेकिन इन्टरनेटके उपयोग हमेशा सदुपयोगे नइ भए रहल यऽ दुरुपयोगो बहुत भए रहल यऽ इन्टरनेटके कारण ई सोशल मीडियापर तरह तरहक अफवाह या किछु एह गलत चीज सभ वाइरल कए दैके कारण कतेके जिन्दगी खराब भए गेलहँ बच्चा पढ़यके समयमे इन्टरनेटके दुरुपयोग कएकऽ आओर अपन मतलब पढ़यके इम्पोर्टेन्ट टाइम महत्वपूर्ण टाइमके खराब कए रहल यऽ तऽ हम ई नहि कहि सकय छी इन्टरनेटके अऽ सदुपयोगे कए रहल यऽ एक एकर दुर दुरुपयोगो बहुत जादा भए रहल यऽ बस ई डिपेण्ड करइए जे आदमी ओकर यूज केना करऽ चाहय छनि इन्टरनेट कखनो भी खराब नहि होइ छै हाँ कोनो भी चीज कखनो भी खराब नहि होइ छै खराब ओ खराब या नीक ओ इंसानके यूज केना कए रहल छै ओइपर निर्भर होइ छनि लेकिन ज्यादातर हमरा ख्यालसँ जे इन्टरनेटके सही यूज भए रहल यऽ जेनाकि टिकट होटल बुकिंग या फेर गाड़ी बुकिंग या कोनो भी चीज बैंकके कोनो भी कारोबार ऑनलाइन कोनो भी कार्ड ब्लॉक ओ हर चीज हम पैसाके लेनदेन सारा इन्टरनेटके द्वारा कयल गेल यऽ अऽ हऽ हम अपना जीवनके बताबय छी हम ओ लगभग अपन फोर्टी पर परसेन्ट काम गाँवमे रहलाक बावजूदो कोनो भी रोजगारमे रहलाक बावजूदो हम अपन फोर्टीसँ फिफ्टी परसेन्ट काम अऽ ई इन्टरनेटसँ करय छी हम अपन एजूकेशन शिक्षा तऽ पूरा कऽ पूरा इन्टरनेटेसँ कए रहल छी हिनका आओर किएककि इन इन्टरनेटपर इन्टरनेटके द्वारा बेहतरसँ बेहतर इन्सिच्युट शिक्षक मिल जाइए आओर हम अपना शिक्षाके बेहतर कए सकय छी आओर बात यऽ घरेलू काम घरेलू काममे इन्टरनेट हमर हमर कि पूरा देशके बहुत पूरा विश्वके बहुत सहयोग करइए आओर आओर इन्टरनेटसँ देश विदेश हर चीज बहुत जादा विकास कए रहल यऽ आओर हम हाँ अऽ आओर हम इन्टरनेटसँ काम आसानो भेल जाइए जेनाकि पहिले हमरा कोनो चीज करयके लेल ओ जे कोनो भी कैफेपर या ओइ जगहपर जाइ पड़य छलै टिकट बुक करयके लेल हमरा स्टेशन जाइ पड़य छलै जे स्टेशन भए सकय यऽ जे कतेक किलो मीटर दूरो रहय छलै गाँवसँ जाइमे इंसान मतलब अइ सभसँ परेशान रहय छलै आओर समय बहुत बर्वाद होइ छलै लेकिन इन्टरनेटके वजहसँ इंसान घर बैसल अपन कामके कए पबय यऽ आओर एकसँ दू मिनटके अन्दर कए लै यऽ बेसी समैयो नहि बर्बाद होइए आओर ओ समयके बचा कऽ अपन ओ कोनो सही जगहपर सदुपयोग करय यऽ रहल हमरा खयालसँ इन्टरनेट हमर समयके बचबय यऽ आओर हमरा स्मा स्मार्ट माइ माइण्ड बनाबय यऽ आओर इंसानके एगो बेहतर इंसान बनाबय यऽ अगर ओ इन्टरनेटके सही सदुपयोग कए रहल यऽ तऽ लेकिन अगर ओ दुरुपयोग कए रहल यऽ तऽ ओकर जीवन बर्बाद करयमे इन्टरनेटके जादा टाइम नहि लागय छै आओर हमरा ई कम उमरके बच्चा सभ एकर गलत उपयोग कएकऽ अपन शिक्षाके खराब करय यऽ आओर लेकिन अऽ इन्टरनेट रऽ भेलासँ जे देखल जाइ तऽ जादा फाइदे छै ओइमे हानि बहुत कम छै